हमरा सबकेँ जे छै ने शादी विवाहमे जे जै छियै तऽ तरह तरहकेँ गीत गाओल जाइत छै बहुत गीत गीतनाद सब होइत छै कोबरमे कोना कोना गाएल जाइत छै आ तकर बाद से गारिओ सब देल जै छै बरातीके बरके रामजी से पूछे जनकपुरके नारी बता दऽ बबुआ लोगबा दैत काहे गारी बता दऽ बबुआ एहि सब तरहकेँ गीत गाएल जाइत छै हमसब बच्चामे इसकुल जाइत रहिए ओहो सब ठाम जे छै से गीत गाओल जाइत रहय ओहि सबमेंँ सबसँ आगाँ रहैत रहियै आओर बहुत तरहकेँ अथी होइत रहय हमरासबकेँ आओर छै से मुड़न सब होइ छै ओहो सबमे गीत होइत छै उपनैन होइत छै हमरसबकेँ ओहो सबमे तरह तरहकेँ गीत गाएल जाइत छै ओहो सब हमरसबकेँ आबैया गीत गाबैला आओर इएह सब पूजो होइत छै तऽ ओहोमे गीत गाएल जाइत छै सब तरहकेँ गीत होइ छै भगवतीके गीत गाएल जाइत छै भजन गाएल जाइत छै महादेवके गाएल जाइत छै इएह सब होइत छै